हा असांजे घर जे बाग़ु बाग़ीचनि में असां वण उगाईंदा आहियूं हुन सां असां सुबुह जो उथी करे हुननि सावन वणनि खे ॾिसी असांजी अखियुनि जी रोशनी वधंदी आहे असांखे ऑक्सीजन मिलंदो रहंदो आहे साफ़ हवा मिलंदी रवंदी आहे ॿियो फल फ्रूटनि जा बि वण लॻाइण सां असांखे हुननि मां मिठा फ्रूट मिलंदा आहिनि जीअं त मिठी लीमो भी असांखे कड़ीअ जो वगार पवन जो वगार में ॾाढी कमी ईंदी आहे तंहिंखां पोइ साही थूम सावा धाणा बि असां घर जे आसे पासे में ई मिटीअ में असांजे गाडन में उगाईंदा रवंदा आयूं ईअं नंढी नंढी शयूं सिंगियुनि वण थी वियो सिंगियूं बि वण जूं सिंगियूं बि ॾाढियूं मिठियूं लॻंदियूं आहिनि त हा घर जे ॿाहिरि असां भागबान मां वण उघाईंदा रहंदा आहियूं